हेलो सङ्गंम होटल अहाँ जे छै हम अहाँकेँ भोजन अथी अहाँकेँ ऑर्डर केलहुँ रहए जे छै अहाँकेँ ओ भोजनके कैन्सिल करनाइ छै आर हमरा कतहु जेनाइ यए ओहि लागि से अहाँकेँ हम अहाँके भोजन कैन्सिल करय लेल आग्रह करैत छी